हैलो हँ बजै छियै कहली की हँ बोलिए बोलिए अहाँ कथि कथि के सुविधा उठबै छियै अहाँके राशन कार्ड न बनल छै अहाँके अहाँके ईन्दिरा आवास न मिलल छै अहाँ गेली ऑफिस मे अहाँ ऑफिस मे कल्हे जाइए सब सुनथिन शौचालय के ढौआ अहाँकेॅं न मिलल छै अहाँकेॅं बोर्डिंग ओर्डिंग अहाँके गाँवमे न हलल छै सबके राशन मिलै छै अहाँकेॅं राशन न मिलै छै अच्छा ठीक छै तॅं अहाँ कल्हे ऑफिस मे आउ अहाँ अहाँ अहाँ अपना ब्लॉक मे आउ ठीक छै ऊहाँ आके अहाँ शिकायत दर्ज करू ठीक छै शिकायत ठीक करबाउ ओकरबाद जाँच करबाउ पदाधिकारी पहुँचत अहाँके यहाँ जाँच करैत ठीक छै अहाँके राशन कार्ड लागी आके ब्लॉक मे अप्लाइ करत ठीक छै तऽ ठीक छै तऽ अहाँके वृद्धा ठीक ठीक छै तऽ अहाँ आउ कल्हे ऑफिस मे आउ ठीक छै अहाँके सब कार्ड ऊड बनत सबकिछु अहाँके लाभ मिलत ठीक छै ठीक छै तऽ रखै छियै ठीक छै ठीक छै